ہاں بولو نا جی جی کلفی والے بات کر رہے بول نا جی جی اپنے ادھر لوکل قیمت میں اب جو بیچتے ہیں اپنے یہاں ملتی ہے کلفی اور فروزن یوگرٹ وغیرہ جی جی جی بالکل

اچھا جی بھیج دیں گے نا آپ بول بھی سکتے ہیں آڈر بھیجنے کے بجائے ابھی فون پر آڈر بول سکتے ہیں نا آپ جی اپنے پاس کلفی کے بہت ساری الگ الگ طریقے کے فلیور موجود ہیں جیسے مشہدی کلفی ہے پستہ کلفی ہے بادام کلفی ہے مینگو کلفی ہے ایک کا نام کلفی موجود ہے

جی فروزن یوگرٹ بھی اس کا ذائقہ بھی بڑا زبردست ہے وہ بھی موجود ہے اپنے پاس

ہاں جی تو پستہ پستہ بھی مل جائے گا پستہ فلیور میں

اچھا اچھا اچھا اب کے آپ کے پاس جلدی سے جلدی پہونچانے کی کوشش کی جائے گی جی جی نہیں نہیں نہیں اب کے جلدی سے جلدی جی جی کوشش کریں گے

جی جی جی جلدی سے جلدی ڈلیوری ہو جائے گی آپ تک جی جی بالکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے اوکے ویلکم ہے ٹھیک